अहाँ कोनो चुनौतीपूर्ण मार्गके वर्णन कऽ तऽ हम बहुत बढ़िऑंसँ कहि सकै छी जतऽ कि हम चढ़ल छी आओर ओकरा बारेमे बहुत बढ़िऑंसँ बुझाए सकै छी लक्ष्य लक्ष्य तऽ लक्ष्य पहुँचैमे तऽ एकर वर्णन तऽ सब अपन अपन दृष्टिकोणसँ अलग अलग तरीकासँ कए सकै अछि जतऽ कि बहुत लोक चढ़ल जाइ छै जेनाकि हिमालय काराकोरम इत्यादि कोनो भी प्लेस या कोनो भी जगह कोनो भी स्थान पर जाय सकैया एहिसँ बढ़िऑं सब अपन लक्ष्य पर पहुँचाबै लऽ तऽ की मदद लए सकैया एकर बारेमे हम की अपन वर्धमान महावीरके तुलना एहिसँ कए सकै छी जेकि बहुत ही बहुत ही आब चुनौतीपूर्ण मार्ग